आंथ' जोंनि आलासि फैबा बिदिनो बेरायहैनो लुबैयो लां बेरायनो लांनो लुबैयो बिदिनो बहायबा मालाबा मालाबा बेलासिफोराव क'क्राझाराव सोरबा सोरबा बिदिनो गावसोरबो लिङो आरो आलासिफ्रा बेरायनो लिङो थ' अमुखाव थांनि थ' ओरै ओरै थांनो थ' ओरै गिदिंना फैनि बिदि होननानै लिङो आरो ओमफाय बिदिनो मालाबा मालाबा दोनलाङो मालाबा मालाबा बिदिनो टाइम जाया दोनलांनो मोननाय जाया आरो ओमफाय होमबा मालाबाफोर लांथारनांगौ बायद' जायो बेबायदि गावसोरनो लेङो नालाय ओंखायनो लांनो लांनांगौ बायद' जायो आरो लांनानै लानानै फैनांगौ बे मोन्थिफेरै जायगाफोराव थांनो लुबैयो होननानै बुङो ओमफाय लाङो लांनानै देखायनांगौ जायो आरो